دلی دلی کا سیاسی نظام ریاست کافی بہترین ہے کافی اچھا ہے ابھی فی الحال یہاں پہ دلی میں آپ کی سرکار ہے عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے جو کہ میرے خیال سے شاید پچھلے دو سال سے ہے کافی کافی ترقی کی ہے دلی نے اس سرکار کے آنے سے جیسے کہ یہ سرکار کے اندر نئے نئے اسکولس کھلے ہیں گورمنٹ اسکولس کھلے ہیں دلی کا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اچھی سڑکیں بنائی گئی ہیں جو ہمارے بجلی کے ریٹس تھے وہ بھی کافی حد تک کم کر دیے گئے ہیں دو سو یونٹس فری ہماری دو سو یونٹ فری ہماری بجلی کر دی گئی ہے تو یہ کچھ ڈیولپمنٹ ہیں جو کہ ہمارے دلی سرکار کے اندر ہوئے ہیں اور جو جیسے کہ کہیں پر اگر کوئی دقتیں آتی ہیں جیسے کہ کرائمس کی کے کرائم کے کیس میں جو ہماری جو ویمن ہیں ان کو کافی حد تک پروٹکشن دی گئی ہے میٹرو میں ان کے لیے الگ ڈبہ ریزرو کیا گیا ہے جس میں کہ صرف صرف مہیلائیں چلتی ہیں مہیلاؤں کے لیے بس میں فری ٹکٹ کی سویدھا اپلبدھ کرائی گئی ہے بس میں بھی کافی ان کا مطلب خیال رکھا گیا ہے مہیلا ہلپ ہلپ لائن نمبر بھی اپلبدھ کرایا گیا ہے تو مہیلاؤں کے لیے بھی یہاں پہ کافی حد تک ڈیولپمنٹ ہوا ہے ان کی سیکورٹی کا بھی دھیان رکھا گیا ہے اس سرکار کے دوارا اور دلی پولیس جو ہے ہماری ہمارا کافی حد تک ہمارا بہت خیال رکھتی ہے اگر کوئی بات بگڑ جاتی ہے کرائم یہاں پہ دلی میں کافی کم ہوا ہے پہلے کے مقابلے تو یہ سب ہمارا دلی پولیس دلی پولیس کے اس کے اندر ہوا ہے ہمارے دلی پولیس کی محنت کی یہ محنت کا رزلٹ ہے جیسے کہ آپ کا اگر لینڈ امپروومنٹ کی بات لینڈ ہو گئی لینڈ امپروومنٹ اور مس یوز اگر کہیں ہوا ہے تو پھر جو پولیس پولیس ہے وہاں پہ اس نے کارروائی کی ہے اور کافی حد تک ہماری دلی کے اندر ڈیولپمنٹ ہوا ہے